जेना हॉस्पिटलमे जाइ छियै बहुत भीड़ रहय छै पर्ची कटबय खातिर समय एक आध घण्टामे पहुँच पाबय छियै तब पर्ची कटय छै पर्ची कटलाके बाद फेन कसलहुँ फेन डॉक्टर नीचा नंबर लगेलहुँ ओइ जँ भीड़ रहय ओइजाँ से जाइते जाइते तब गेलहुँ तब हुनकारा नीचा सटलहुँ तब फेन जेना गुरठौरी घाव रहय तब तेरह नम्बरमे आई सी यू मे भेज देलखिन आई सी यू मे भेजलाके बाद एगारह सओ रूपैआ बतेलखिन उ जब ओइमे दैके गेलिये तकर बाद फेन ओकरा गुरठौरीके दोसर ठमा जाँच करबाबय लए भेजलखिन ओइमे फेन पैसा लगलय एक डेढ़ हजार एनाही करिके चारि पाँच रूपैआ खर्च होइ छीकै तब जाके ऑपरेशनमे हाथ लगेलखिन ऑपरेशन करलखिन एक अठबारा भर्ती रहलय तब ओकर माथावला घाव गुरठौरी ऑपरेशन करिके काटि देलखिन तब छूटलै दबाइ सूइया बीचमे पूरबा हवा बहि गेलय तब फेन देखा सूनी करबाइके गुरठौरीके साफ करल गेल बहुत तरहसँ भी लगय छै दबाइ सूइया ठीक ढङ्गसँ होइ नहि पाबय छै इएह सब बात छै आब ठेहुनामे दर्द होइ रहलय हइ एहन जेना अथीमे जेबय भीड़ बड्ड भीड़मे एक डेढ़ घण्टा फेन समय लगतय वहाँसँ पर्ची कटबय पड़तय फेन जाइके ओकरा डॉक्टर नीचा लगय छै पर्ची हुआँ नंबर लगलाके बाद फेन एक डेढ़ घण्टामे पहुँचलहुँ पहुँच गेलाके बाद तब देखलका देखके फेन दबाइ नीचा फेन अयलहुँ फेन नंबर लगाबऽ फेन नंबर लगबैत लगबैत फेन एक डेढ़ घण्टा उधर लगल तब दबाइ सूइया मिलय छै तब जाके अपना केनाहुँ करके दबाइ सूइया दिय पड़य छै छिटकाबय छै

ठेहुनाके दर्दमे किछु आराम आब बूझाबय छै